हम पहले योगा नहीं करते थे और मेरी फ्रेंड बताई की योगा करने से हमें कोई बीमारियाँ नहीं होती है क्योंकि मैं पहले बराबर बीमार पड़ती थी कभी सिर में दर्द कभी हाथ में दर्द तो कभी पेट में दर्द होते रहता था और बीमार भी बराबर पड़ती रहती थी जब से मैं योगा करने लगी हूँ तब से अपने आपको बहुत ही अच्छी और फिटनेस पाई हूँ क्योंकि योगा करने से हमारा मन हल्का रहता है और चिड़चिड़ापन भी नहीं होता है और ना हाथ पैर में दर्द होता है हम योगा करने से हमें शान्ति मिलती है इससे हमें बहुत ही अच्छे अनुभव होता है जब से मैं योगा की हूँ तब से मैं अपने आपको को बहुत स्वस्थ स्वस्थ पाई हूँ शारीरिक तथा मानसिक रूप से दोनों से मैं स्वस्थ पाई हूँ जब से मैं योगा करती हूँ तब से मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी बीमारियों से छुटकारा पाई हूँ इससे हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है इसमें हमें इससे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी है पर मिली है मेरे फ्रेंड मेरे भाई इत्यादि ने मुझे बताया कि योगा करने से हमें बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं तथा मन हमेशा शांति रहती है मानसिक तौर से जब हम योगा नहीं करते थे तो में मेरा मन हमेशा बहुत ही अजीब होते रहता था चिड़चिड़ापन होते रहता था लेकिन जब से योगा की हूँ तब से मेरा दिमाग बहुत ही शान्ति रहता है इसे सुबह के टाइम एवं शाम के टाइम किया जाता है इससे बहुत ही बेहतर भावनाएँ अधिक सहनशक्ति मिलती है इसे हमें योगा करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है ज्यादातर बताएँ तो योगा करने से हमारे मनो को शान्ति मिलती है इससे हमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि हमारे मन तथा शारीरिक आदि संबंध से हमें छुटकारा मिलती है